हू'न में गल्ल करगा पड़ोसी दी ते उं'दे नांऽ सनागा उं'दे केह् केह् नाम न तां सनागा की ओह् बड़े गै अच्छें बंदे न केह् केह् पड़ोसी होंदे केईं फाईट शाईट लग्गी पौना करना लड़ाई पानी निक्की निक्की गल्ला रा ओह् जेह्ड़े पढ़ोसी न ओह् बहुत गै अच्छे पड़ोसी न साढ़े ते इं'दे नांऽ सनागा ते सारा हा पैह्लें लैना पड़ोसी दा होइया रामचंद ते दूआ पड़ोसी आइया साढ़ा बलबंत कुमार ते ओह्दे कन्नै कन्नै गै ते त्रीआ पड़ोसी आइया साढ़ा तीरथ ते चौथा पड़ोसी आइया साढ़ा हंसराज ते पंञमां पड़ोसी आइया साढ़ा दिवान चंद इं'दे नांऽ में तुसें ई कीऽ सनाए के एह् पड़ोसी न साढ़े बड़े गै अच्छे बंदे न ना ई कदें साढ़े कन्नै लड़े ना ई ओह् कीता ना ई फाईट कीती मेरे कन्नै गै गै इक्क दूऐ दी मदद कीती एह्दे आस्तै में एह्दे नांऽ पड़ोसियें दे नांऽ सनाए के एह् मेरे पड़ोसी न जेह्ड़े में तुसें ई नांऽ लैते बहुत ई अच्छे पड़ोसी न